हमारे राज्य में ऐसे बहुत सारे प्रमुख धार्मीक नेता हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय हैं मैं उन में से एक अपने धार्मिक नेता के बारे में बताना चाहता हूँ जिन का नाम श्लोकी प्रसाद मिश्र जी हैं जो कि हमारे यहाँ के धार्मिक नेता एवं हमारे यहाँ एक माँ ज्वाला देवी का शक्तिपीठ मंदिर है जिस के यहाँ के प्रधान पुजारी हैं वे हमें हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर करते रहते हैं अगरचे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी दुखी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या या धन की हानि होती है तो वे हमेशा ही उन सभी की सहायता करते हैं हमारे गाँव में अगरचे किसी भी बालिका की या फिर लड़कियों का जब विवाह होता है तो उन के लिए वो उस विवाह में धन की भी व्यवस्था करते है एवं अगरचे हमारे समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं तो भी वह हमेशा ही हमें उन बुराइयों से दूर रहने के लिए सुझाव देते रहते हैं ऐसे में वह हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे गुरु भी माने जाते हैं